हाँ मैम मुझे आपकी ट्रेवल एजेंसी में मैम काम था मुझे एक कार्गो करनी थी मैम हमें तेरह तारीख को चाहिए और हम सात लोग आ रहे हैं मैम आपके पास है क्या मैम मैम मुझे सैंपल देखने जाना है इंदौर से जी मैम ऐसी कोई आपके पास गाड़ी है जिससे हम सुविधा से सात लोग बैठ जाएँ

मैम मैंने सुना है कि इंदौर में कई बार ऐसा हो जाता है कि जाम लग जाता है बहुत जादा और ट्रैफिक में गाड़ियां फंस जाती हैं तो ऐसे ही रास्ते से हमें बिलकुल नहीं ले जाएं क्योंकि हमें कल लौट कर वापिस भी जाना है तो समस्या हो जाएगी हमारे लिए लेट हो जाएंगे हम रात को हाँ तो मैम आप कितने पैसे लोगे एक हज़ार रुपए डीजल हमारा ही होगा मैम तो इससे हमें क्या फायदा है मैम हम आपको डीजल भी देंगे और एक हज़ार रुपए और दें तो हमें क्या फ़ायदा है उसमें हमारा तो नुकसान ही नुकसान हैं उसमें